सर में थुआड़े रैस्टोरैंट दा में आडर कीता हा में तुसेंगी पैह्लें आखेआ हा इक फुलका ते दो नान देई ओड़ो हून मेरे दोस्त चार आई गेदे तुस थोह्ड़ा आडर बधाई ओड़ो त्रै नान ते पंज नान करी ओड़ो